आयजकाल तंत्रगिन्याना शिवाय वचप हो एक धोकेचो गजाल म्हणजे तुजी सगळी गजाल गुगलाक खबर आसपाक जाय कित्याक फाल्यां तुका किरें जालें वा किदें ज् जावंक ना सुद्दा जाल्यार तुज्या घरच्यांक खंय ना खंय कळपाकूच जाय तो सामकें तुटून पळ्ळें अशें जावंक केन्नाच ना एका तेंपार जेन्ना तंत्रगिन्यान येवंक नाशलो मॉबायल येवंक नाशलो तेन्ना हांवें मम्मा बरोबर बीन ट्रीप भोवंडी केल्या पूण आतां हें ह्या जगाक तर सामकेंच पॉसिबल ना तर त भोवंडी म्हणपाची म्हळ्यार जेन्ना कामाच्यान वाज येता आनी बँगलोर म्हणजे कशें आसा की बँगलोराक सगळें स् शार जें आसा बाकीचें तें लागीं लागीं लागीं आसा आनी तुका जेन्ना को कलिग्स मेळटा ते समा वाजिड्डे आसले जाल्यार ते कशेंच तुज्या तुज्या वांगडा खंयच्यात भोवंडेक येवचेना आनी तेन्ना तूं विट्टा आरे बाबा हांकां फक्त पयसो कमोन कमोन कोमोवपाक जाय बट तांकां भोंवपाक अजिबात गावाना चलो आतां आयज तरी म्हाका केन्ना तरी एका भोवंडेक वचपाकूच जाय ह्या विकान आमचो जो बँगलोरचो विकंड म्हुणून जो आसता न्हू तो सगळ्यांक ईम महत्वाचो विकंड आसता ह्या दोन दिसान आमी खूब किदें करपाक सोदता आनी त्या खातीर हांवें मैसुरचो भोवंडी तया घेतली आनी ह्या भोवंडेन म्हाका खूब किरें शिकयलें जशें सॅल्फ रिलायन म्हणजे स्वता स्वता स्वताचेर खूब किरें म्हणटात तें आ आत्मनिर्भर बेजिक्ली आत्मनिर्भर रावंक शिकयलें त्या भायर लोकांक कशे तरेन पावचें लोकांक कडसून कशें वाचून घेवचें लोकां कडेन कशें वागचें हें सगली गजाली पळयल्यो आनी हय कांय बरे प्रसंगूय अणभवले आनी कांय वायटूय प्रसंग अणभवले प्रसंग सांगूंक गेल्या खूब वेळ जातलो सो हो हय चलो